नमस्कार आप ऑटो ड्रेवर हैं क्या हा आप बुकिंग उकिंग लेते हैं से हमको ट घूमने जाना है कहाँ पे आप मिलेंगे अच्छा जैसे हमको हजरतगंज जाना है चौक जाना है फिर किसी शोपिंग करना है ये सब पूरे दिन भरेक लिए आपका ऑटो करना है कितना कितने का चार्ज पड़ेगा जाने आने में अच्छा जाने में कि आने में ये दोनों छः सौ रुपये पड़ेंगे अच्छा जब भरावन चौराहे पर आप मिल जाओगे आएंगे जब हम

हूँ जैसे हम लोग पूरा ऑटो बुक करेंगे आपका तो दिन भरे का चार्ज हम पूछ रहे हैं आपसे जैसे हम आपको वहां ले जाएँ नैमिष ओमिश जैसे आप इधर उधर जाना हो उधर से

अब दो दोनों जगह चले जाएगा कि नहीं जा पाएगा बैटी उटी तो बैटी वाला ऑटो है आपके पास अच्छा सी एन जी वाला नहीं है अच्छा तो एक ही जगह हमको ले चलो हमको दिन भर जैसे हम रुकना चाह रहे कि चाह रहे हैं तो रुक सकते हैं ना

अच्छा अच्छा सुबह फिर आप सब जे रोक रुक नहीं सकते हो आप रात भर ओ कितना बढ़ जाएगा अच्छा नै नेट चार पड़ जाता है क्या तो हम आपको चौराहा पर जिसे नहीं मिल पाएंगे गंज में मिलेंगे तो जेसे तो कै लोग बैठ जाएंगे आपके ऑटो पर सात लोग ये पाँच ही लोग होय हम लोग अच्छा उतना ही चलना पड़ेगा कुछ कम लीजिए

अच्छा फिर नमस कब मिल जाएंगे गंज गंज में मिलेंगे नमस्कार